हांव सोयल्यान पिढी डांसान जे गेल्या ते हा फो स्टँडर्ड आनी कट्टी डांस ती सगल्यान पयलो डांस म्हाजो आमचो गोंयचो भास म्हूण आमी कोंकणी कोंकणीच सोंगान आमी केलेली कोंकणी आमची गोंयची भास नुस्तें केला अशी कितली सोंग आसली म्हाका आतां सारकी याद ना पण आमी कट्टी डांस केलेली तेजेर मागीर तेज्या मागीरच्यान डांसान सोगले कसलेय डांस आसूं तितून हांवें पार्ट घेतलेलोत आसा जशें की पंजाबी डांस आमचो आसलेलो थींग म्हणून आमी तितून डांस केला मागीर म्हाज्या भयणीच्या लग्नांक संगीत आसलेलो आमी तितून डांस केला मागीर आमी आमचो एन सी सी सी कँप आसलेलो तितून हांवें दुसऱ्यांचो डांस कोरियोग्राफ केल्लो अशें म्हाका डांसपाचो आवड आहा खूब पूण थोडी आसता तितून इफ ग्रुप डांस बीन म्हणटा ते आसता आनी आनी ग्रुपान म्हाका आवडटा फक्त आनी अशें बरें आसता